ہاں ہم بھی سوشل میڈیا ایپ فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام یہ سب چلاتے ہیں لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں بس جو ضرورت کا تھوڑا بہت دیکھنا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں زیادہ استعمال کرنے سے ٹائم کی بربادی ہوتی ہے اور ہمیں جو ہمارا اصل کام ہے اس کام سے بھٹک جاتے ہیں یہ یہ چیزیں بہت جو کیریئر اپنا سیٹل کریں اس کے لیے تو صحیح ہے اور ایسے ہی جو لوگ سب دیکھتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ لوگ سب اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم اسی پہ دے دیتے ہیں اور وہ اپنا پڑھائی لکھائی کام سب چھوڑ چھاڑ کے اس کے پیچھے اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں اینی ٹائم انسٹا فیس بک ٹوئٹر یہ سب پہ بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں ریلس بناتے ہیں فالتو اپنا ٹائم برباد کرتے ہیں اتنا نہیں ہونا چاہیے جتنا ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز صحیح نہیں ہوتا ہے اور ہمیں ہمیسہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے ضرورت کی چیزیں ہیں بس ہم وہی دیکھیں فضول چیزیں نہ دیکھیں اور اس سے کیا ہوتا ہے فالتو ٹائم برباد ہوتا ہے اور ہمیں اپنے جو اپنا جو موٹو ہوتا ہے جو گول ہوتا ہے اس سے ہم لوگ کو ہم لوگ دور ہوتے جاتے ہیں بس اسی کے پیچھے فالتو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے آج کل سوشل میڈیا بہت زیادہ ہی پھیلا ہوا ہے لوگ سب اپنا اصل کام چھوڑ چھاڑ کے بس اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں جو اپنا کیریئر سیٹل کر رہے ہیں اس کے لیے تو صحیح ہے باقی عام لوگوں کے لیے یہ اتنا زیادہ صحیح نہیں ہے بس کبھی کبھار دیکھ لینا چاہیے یہ نہیں کہ اینی ٹائم اب لگے رہو بس اسی پہ